हैलो तुस अमेजाॅन कंपनी चा बोल्ला दे में थुआढ़ी कंपनी चा इक्क कताब नुआई दी ही ते ओह् कताब जेह्की ऐ ते नुहाड़े बिच इन्ना जादा सलेबस दित्ते दा कि जेह्का बच्चा ऐ ओह् पूरा स्हेई तरीके नै पढ़ी निं सकदा ऐ ते की के जि'यां तुस दिक्खो आं की एह् जेह्के ओह्दे अंदर फोटु शोटु आए दे अंदर ते बच्चा जादैतर उसी दिखदा रौंह्दा ते पढ़ने आह्ले पास्सै अल्ली नुहाड़ा घट्ट ध्यान ऐ ते नुहाड़े पर लिखने आह्ली चीज ओह् इन्नी घट्ट लिखी दी होर इ'यां बाकी ताहीं तुआहीं दा ओह्दे च जादै पाए दा ऐ इस लेई अं'ऊ तुसें ई इ'यै आक्खना चाह्न्नी कि जेह्की थुआढ़ी कंपनी दी कताब ऐ इसी तुस मतलब की इं'या अच्छे तरीके कन्नै बना करो ना के पूरा बराबर सलेबस पाइयै कि जेह्का बच्चा ध्यान लाइयै पढ़ी सकै अपना होर जेह्की थुआढञी कताब ही इयां ते बड़ी शैल ही पर न्हाड़ा मिगी इयै नैगटिव इफैक्ट लग्गा दा कि जेह्का न्हाड़ा सलेबस ओह् बड़ा लैंथी ऐ जिसी बच्चा कंपलीट निं करी सकदा ऐ इसी अपने सलेबस गी